اردو زبان ایک بہت ہی مقدس زبان ہے اور بہت ہی خوبصورت زبان ہے اگر آپ اردو زبان بولنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا بھی لگتا ہے خیال یہ رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ورڈس کی کس طرح سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جب کوئی پرسن یہ اردو بولتا ہے اور آپ اس سے کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے جو بندہ اردو لفظ یوز کر رہا ہوتا ہے جو اس کی ادائیگی ہوتی ہے اردو ورڈ جب کوئی یوز کرتا ہے تو اس میں جو ادائیگی ہوتی ہے وہ بہت ہی بہترین ہوتی ہے آپ دیکھ لیجیے لکھنؤ سائیڈ کا ایریا جو ہوتا ہے آپ وہاں پر کبھی جائیے اور وہاں کے لوگوں سے سے کچھ بات کریے آپ کو وہاں کا وہ سب سے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لکھنؤ کا جو اردو ہے وہ مختصر طور پر سب سے بہترین اردو میرے میرے نظریے سے ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو اردو وہ لوگ بولتے ہیں وہ بہت ہی اچھا اردو ہم کو لگتا ہے سننے میں تو وہاں کے لوگوں سے جب آپ بات کریے گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی اردو جو ہے آن آف دے بیسٹ لینگویج ہے تو میرے حساب سے اردو زبان بہت ہی اچھی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اور بھی زبان نہیں ہیں ہندوستان میں اور بھی زبانیں ہیں ہندی ہے انگلش ہے سنسکرت ہے تیلگو ہے مراٹھی ہے بہت ساری زبانیں بھی ہیں لیکن ہمارا جو رشتہ اردو زبان سے ہے وہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں لوگ یہ لینگویج ہم لوگ کا اپنا ہے تو اس زبان کو بہت ہی عام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں ہماڑے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ اردو زبان زیادہ آدمی یوز نہیں کر پاتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو شروع سے ہی سکھایا ہی نہیں جاتا تو ضروری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اردو زبان کے بارے میں تعلیم دیجیے اور ان کو سکھائیے ان کو بتائیے کہ یہ اپنی زبان ہے اور اس کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور اردو زبان بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور سب سے ون آف دی بیسٹ زبان ہے اور اس کی تعلیم اپنے بچوں کو دو اور ان کو سکھائیں